हमारा फेरवेट सोंग खेसारी लाल के गाने हैं बहुत से सोंग उनके पसन्द आते जैसे देवी गीत है जैसे धोबिअउ है पैरउआ है चैता है हर प्रकार के सोंग आते हैं जिनमें लगभग हर प्रकार के उनके सोंग अच्छे लगते हैं एक सोंग बहुत चला था खेसारी लाल का सैयाँ अरब गइले ना बहुत लोगों के ज़ुबान पे ये गाने थे कुछ गाने हमारे भी ज़ुबान पे आ गए थे सैयाँ अरब गइले ना ये गाना हमें बहुत पसन्द है कुछ साल भी इतने के बाद नया एक और खेसारी लाल के सोंग आया देवी गीत सातो भवानी हर प्रकार के गाने हैं गाना सबका एक फेरवेट होता है कुछ लोग गाना गुनगुनाते हैं कुछ गाते हैं कुछ जीते हैं इसलिए हमें भी हर प्रकार के गाने पसन्द हैं भजपुरी में खेसारी लाल का हुआ पवन सिंह का हुए नील कमल के हुए आजकल एक अम्रपाली और ने नीलकमल जो गाना गाए हैं मैरून कलर सड़िया वाला सोंग ये भी मस्त सोंग है लोग इसे भरपूर आनंद लेते हैं हम भी आनंद लेते हैं सोंग एक जुनून है जज़्बा है इसी तरह लोग गाते हैं खेतों में गाते हैं सड़क के किनारे गाते हैं शादियों में गाते हैं आर्केस्टों में बजते हैं बहुत से गाने हैं हमारा फेरवेट गाना आपको तो हमने बताया था सैयाँ अरब गइले ना इससे अच्छा सोंग ना कुछ ग़लत है ना कोई शब्द ग़लत है देखिए आजकल सब अश्लीलता गाते हैं भोजपुरी में पर कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अश्लीलता छोड़ के लोगों के ऊपर गाते हैं विचारधारा पे गाते हैं राजनीति पे गाते हैं समर सिंह के अभी कुछ देर कुछ दिनों पहले एक सोंग आया टप टप चुए राजा महुआ का जवानी इस प्रकार के सोंग सभी लोग सुनते हैं हम भी सुन लेते हैं मनोरंजन हो जाता है और क्या सभी लोगों को भोजपुरी गाना बहुत पसन्द होता है हर प्रान्त में भोजपुरी गाना बजता है चाहे वो यू पी हो बिहार हो महराष्ट्र हो गुजरात हो चेन्नई हो उत्तराखंड हो दार्जिलिंग हो हर जगह भोजपुरी गाना चलते हैं पूर्वांचल में भी चलते हैं सभी लोगों को गाना आनंद आता है सौ में से पंचानवे लोगों को सऊदी अरब गइले ना बहुत लोगों को गाना पसन्द है बहुत लोगों ने लाइक दिया है इसुरे किया लाइक किए कमेंट किए आप लोगों को तो गाना के बारे में बहुत हमसे ज़्यादा पता होगा मगर इसी प्रकार के गाना हम भी गा लेते हैं थोड़े मोड़े मगर इस वक्त सबका फेरवेट गाना सैयाँ अरब गइले ना सभी लोग गा रहे हैं झूम रहे हैं नाच रहे हैं डिजेयों में बजता है पार्टियों में बजता है दुर्गा पूजा में बजता है छठ पूजा पे बजता है हर प्रकार के पर्व में ये गाना बज जाता है खेसारी लाल भैया जी के सोंग बहुत बहुत बहुत बोले तो बहुत बढ़ियाँ सोंग आते हैं ऐसा सोंग तो हम भी गा नहीं पाएंगे सैयाँ अरब गइले ना कितना अच्छा लगता है ई गाना सुनने में एक औरत अपने पति के बारे में बताती है पति छोड़ के सऊदी चला जाता है कमाने के लिए उसके बारे में बताता है कोई इंसान अपना घर दुआर छोड़ के दूसरे विदेश प्रान्त में जाके रहते हैं उनके ऊपर ये गाना बना है ऐसे लोगों को ये गाना कितना पसंद आता होगा कितने लोगों को तकलीफ़ दुःख दर्द से बाहर निकालते हैं माइंड फ्रेश कराते हैं आँ सबकी अपनी अपनी च्वाईस है सबकी अपनी अपनी पसंद है